बर' थुनलाइनि फोथाराव आंनि साबसिन बा आंनि बयनिफ्रायबो मोजां मोनसिन्नाय सल'मानि मुङा जादों मैहुर मैहुर सल'माखौ धरनिधर औवारि बिथाङा नाइनथिन ओइथि मायथाइयाव सेबखांना सुजुदोंमोन बे सल'मानि गाहाय सल' बिथाया जादों जोंनि बर'फोरादि गोदो गोदायनिफ्राय आबाद मावनायजों लोगोसे मैहुर खालामनानै जाबोदों बे मेन खोथाखौ बा मेन ओंथिखौ फोरमायनो थांदों बर'फोरा आबाद मावनायजों लोगोसे गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्लानो जिरायनो सम मोनो अब्लानो हाग्रा बंग्रा दैमा दैसाफ्राव थांनानै ना खांख्राय जिब जुनार नागिरनानै मैहुर खालामनानै जानाया जों बर'फोरनि मोनसे हुदा दा बे मोनसे हुदा जायनाखि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे हुदा बे हुदाखौ मैहुर सल'मानि गेजेरजों फोरमायनो नाजादों आरो बे सल'मायावनो जों नुनो मोनो मैहुर सल'माया समाजारि आबुं समाजारि सल'मा जिहेथु बे सल'मायाव बर'फोरनिनो एम्फौ फिनायनि खोथा बेयाव जों मोननो थाङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो एम्फौ फिनाय हुदाखौ खालामबोदों एम्फौ फिसे फिनानै बर' आइजोफोरा एम्फौ फिथोब निफ्राय खुन्दुं लुसे लुनानै गाब गानानै गावनि गाव गाननाय जोमनाय फोरखौ खालामनानै लाबोदों आरो बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनायनि जायनाखि बर'नि समाजारि सावगारि बे समाजारि सावगारिया मैहुर सल'मानि गेजेरजों रोखा रोखा बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे आरो बे सल'मायाव मोनसे समाजारि सावगारिया रोखा रोखा नुजादोंदि जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ सिबिनाय मोनसे हुदा बा बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै जोङो संसार जाबोदों आरो बे सल'मायाव बाथौ सिबिनायनि मोनसे आयदा जायनाखि गार्जा होनायनि खोथा बे खोथाया बे सल'मानि गेजेरजों रोखा रोखा नुजादों जेब्ला द'देरेआ गावनि लोगोफोरजों बिलोयाव अरनबारिनि बिलोयाव खांख्राय ना हमनो थांदोंमोन बे समाव साफ्रासिफोरजों होसो जानानै अरनबारिजों आन्दायनानै खारलांदोंमोन आरो बे समावनो मैहुर सल'मानि हिर' जायखौ जों एक्टर होनो बे बिथाङा बिथाङाबो सासे मैहुरारि हिसाबै अरनबारियाव मै अमा गावनो थाखाय ओंखारलांदोंमोन आरो बेयावनो सानैजों गल' आरो ददेरेजों हिर' आरो हिर'यिन सानैजों लोगो मोनलायदोंमोन लोगो मोलायनायनि जाहोनाव बिसोरो हरावनो हरसे अरनबारियावनो थानो गोनां जादों उनावहाय गल'खौ ददेरेया लाना फैनायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरा बिसोरखौ मिथिं खालामो बा अरनबारियाव हरसे थानायनि थाखाय दायफोर हमो जेब्ला गारजा फुजा जानोसै बेनि सिगां सिगां गामियाव मिथिं जालायनानै मोनसे सावारायलायनाय बेबादि जोङो सावगारि नुदों बेफोरखौ नायोबा निचय जों बुंनो हायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबादि सावरायनाय आरो गार्जा फुजा होनाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे धोरोमारि समाजारि सावगारि जों बेखौ रोखायै बुंनो हायो